मूंखे वीडियो कॉल इन लाइ पसंदि आहे छोकी असां वीडियो कॉल में हिकु ॿ जो मुंहुं ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं वीडियो कॉल असांखे इन लाइ बि पसंदि आहे जोकि असां बाज़ारि वेंदा आहियूं त हिक ॿिए जो सामान वठंदा आहियूं त हिक ॿिए खे ॾेखारे बि सघंदा आहियूं ऐं वीडियो कॉल में असांखे हिक ॿिए जो फेस बि ॾिसण में ईंदो आहे असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं असां अॼुकल्ह मीटिंग वीडियो कॉल में थियणु लॻो आहे इन लाइ असां खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे वीडियो कॉल ऐं असां ॿियो

ऐं मां हिकु कलाकु मोबाइल में यूज़ कंदी आहियां